ओरै अमा जों अमा साफ्रोमबो न'खरनि मानसिफ्रानो अमा दाउ फिसियो जेरै जोङो दाउफोरखौ देरनायनिफ्राय दान मोनथामफोरावनो जों बिदैखौ अपाय होयो जेरै जोङो दाउफोरखौहाय दानसे खावसे गहोनानै जों गावनो दाउ बिमाया गावनो गफायनानै फिसाफोरखौ जेब्ला ओंखारहोयो अब्ला जों बे बासानिफ्राय दाउसाफोरखौ बोथारनानै जोङो आलादा नेट फांथेनानै बा नेट सोंनानै बा क' होनानै जोङो स्नि सानहालागि बेखौहाय दाना बा एंखुर सारनानै जाहाथे बाहेराव खारसान्दि जोङो थाल लानांगौ थिक जोङो आरो न'खराव फिसिजानाय जेरै बोरमा जेब्ला जों बोरमाफोरखौ दिलिभारि टाइमनि उननिफ्राय फिसा जायोब्ला जोङो सानसे बा सानथामहालागै न'खराव दाना बा दंफां दालायनि दाना खानानै होनानै जोङो न'आव लाखिनांगौ बेनि उनावहाय जोङो सानथामसोनि उनावसो जों बाहेरायाव दिहुननानै खानानै जोङो गांसो तांसो जाहोनानै आल पैसान लानो हायो फिसा जागिनाय समाव बिस्रा जेबो दिनखाल गैया गाव गावनि बैसोजों खोथा बोरमाफोरा जायो दानथामजों दानब्रैजों बिदिनो फिसा आजायो दाउफ्राबो बिदिनो दाननैजों दानथामजों फिन आरो फिसा जागायो जोङो जुनारफोरखौ जोङो मोजाङै जोथोन लायोबा फिसाफोरा मोजां जायो बिमाफोरा मोजां जायो आरो जों मोसौ गायफोरखौ मोजाङै दाना गांसो बायदि मैया सरकारि आदार जोङो सानफायाव खनब्रै खनबालागि उदै बुंजाफा होनो हायोब्ला जों गाइखेर बह्रा मोननो हायो बेफोरनो जोंनि गाइखेर बुरजा मोननाय बा मोजाङै गोबाव जानायनि जोथोन लानाय थुखैनाय जाहोनाय लोंहोनाय